जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनो जिब जुनार फिसिब्ला माखासे न'आव गोनां जानाय मुवाफोरखौ सुफुंनानै लानो हायो माब्लाबा थाखा फैसा नांगौ समाव जिब जुनारफोरखौ फाननानै गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो जोंनि फरायफुबाय थानाय समाव माखासे गोनांफोर जानाय मुवाफोरखौ जों बायनानै लानो हायो आरो मोसौ थायोब्ला गाइखेर फाननानै जोङो गोबां बायदिसिना मुवाफोर बायनानै लानो हायो आरो दाउ दाउ थायोब्लाबो न'आव बो जानो हायो आरो गोनां जानाय समाव जों गोबां मुवा बेसादफोरखौ आरजिनानै लानो हायो सैमा थायोब्ला न'खराव हरनि समाव गाज्रि मानसिफोर फैयोब्ला रैखाथि होयो आरो बिसोरो नखरनि मानसिफोरखौ सिनायो आरो मावजि थायोब्ला न'आव माइ जानाय एनजरफोरखौ होखारनो होखारो एबा जायो मोसौ थायोब्ला दैज्लां समाव हाल एवनो हायो आरो मोसौआ गोबां मानसिनि थाखाय हेफाजाब होयो